हाँ बोलिए ज़मीन लेना है का जमीन बोलिए किधर कौन एरिया में चाहिए ज़मीन जंदहा में मिल जाएगा हाजीपुर में मिल जाएगा मजफ्फरपुर में मिल जाएगा यह सबमें मिल जाएगा बोलिए कहाँ लेंगे पटना में मिल जाएगा एसे रेट जो है ऐसे जंदहा ओंदहा में चली रहा है दस लाख अपना हाजीपुर में बीस लाख एकट्ठा चल रहा है लीजिए तो बोलिए उधर महुआ में चल रहा है बाइस लाख एकटा आइए वहाँ पर अपना नहीं बाइस लाख के चल रहा है तो ग्रामीण छेत्र में लीजिएगा तो मिलेगा कम सम में ग्रामीण वही तीन लाख चार लाख मिलेगा आपको और जो है ते कि ले लीजिए बढ़िया रहेगा तब लेना है कब अच्छा लेना है पाँच कट्ठा हाँ तो लंबा ज़मीन लीजिएगा किधर हाजीपुर या मुजफ्फरपुर दरभंगा साइड अच्छा रोड साइड में हो हो वहाँ पर बाज़ार ओजार मतलब होना चाहिए कहाँ कहाँ अच्छा इस्कूल हॉस्पिटल वगैरह वगैरह मतलब पूरा मतलब रहना चाहिए हाँ तो जाएगा हाँ हाँ तो मिल जाएगा थोड़ी उधर रेट है मिल जाएगा वह सब सुविधा है वहाँ पर तो आप इधर ले लीजिएगा ग्रामीण छेत्र से तनिका हट कर चलिएगा तो जंदहा में ले लीजिए तो वहाँ पर सही रहेगा आपको समझ गए ठीक है क्या होगा क्या फिर अब जंदहा में वही मिल जाएगा बारह चौदह लाख एकट्ठा तो चल ही रहा है अब मार्किट में जो है जैसे जंदहा से तनिका हट के जाइए बारह चौदह में जाइएगा अंदर में आ जाइए बीस पच्चीस में जाइएगा यह जो मार्किट वाला रोड पर है जो मार्किट अरो है वह सबमें आपको रेट लगेगा ज़्यादा और यह है के इसे अच्छा है तो ले लीजिए यानि मार्किटो हो जाएगा हॉस्पिटल भी हो जाएगा स्कूल भी हो जाएगा सब कुछ आपको मिल जाएगा और अपना जो है यह काम चलता रहेगा समझ गए लेकिन इससे कम में गाँव में लीजिएगा तो गाँव में हो जाएगा तीन लाख अढ़ाई लाख एकट्ठा में गाँव में ले लीजिए बाज़ार इस्कूल हॉस्पिटल आपको तीन किलोमीटर दूर पड़ेगा वह उसको आपको लेकर चलना होगा तीन किलोमीटर कोई ज़्यादा दूर नहीं है वह भी ठीके है और पैसा भी तो कम है मार्किट में हॉस्पिटल चाहिए वह सब चाहिए तो ओ सबमें तो पैसा लगबे करेगा समझ गए मिल के मिलकर एक दिन मिलिए बैठकर बात करते हैं तो आपको बताता हूँ लोकेशन पर लेकर जाऊँगा गाड़ी ओड़ी से समझ गए तो ऐसा है हाँ समय ओमय निकालकर आइए ओकरे बाद यहीं पर मिल कर बात करते हैं ठीक है मिलकर बैठकर बात करते हैं